आं बिरोंदारिमिनारि आरो बायजोनि मुलुगनिफ्राय गावखौ जानगाराव दोनथ'नायनि थांखिजों दावबायफेराखै आं जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला एबा साखाथि फाखाथियाव थानाय जायगाफोरावल' बेरायहैनाय जादों